हाँ हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग अपनी संस्कृति को इस तरह सरल तरीके से सम्मान के जनक हिन्दी भाषा को बोलते हैं सम्मान करते हैं एक दूसरे का और आदर सम्मान लोग दूर दूर से आते हैं जैसे त्यौहारों को मनाते हैं उनमें बड़ा आनंद लेते हैं और सभी प्रेम से रहते हैं प्रेम सम्मान करते हैं सबका प्रेम भावना की से सबसे मिल जुल कर रहते हैं